औ नोंथाङा सोंनायनि फिनायखौ आं होनो सान्दों जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय जोंहा माखासे सोरखारि मावग्रा खामानिफोर बा करमसारिफोर दङ आरो अफिसफोरबो दङ जोंनियाव जोंहा मासखुथियाव जोंहा हसपिटाल दङ मोनसे आरो बेबायदिनो जोंहा रौतायाव पुलिस थाना दङ मायो ब्लग माबा माबि जोंहा बेफोरबायदि दङ आरो उदालगुरियाव दङ सारकोल अफिस बेफोरबायदि जोंनि उदालगुरिआव आरोना गोबां बिदिनो जों बेनिफ्रायनो फुरा माने सापर्ट मोनो जों खिसुमान खामानिफोरखौ जोंहा बेलेग गोजान मंगलदै फोरबायदियाव थांनाङा जोंनि उदालगुरिआवनो जाजोबो आरोना खामानिफोरा माखासे मावनो गोनां खामानिफोरा बेयावनो फोजोबो जों खामानिखौ मावनानै थाबथाबनो जोंहा बेंकफोरावबो थांनानै जोंहा सुबिदा मोनो बेफोरबायदि खामानि मावनानै मोनो आरोना थाब थाबनो जोबो आरोना खामानिफोरा ओमफ्राय मा होनो आं माने खिसुमान खामानिफ्राथ' जायो थाबनो माने गोजान जायगायाव थांनांगौ पाब्लिगाव खामानि मावनानै जोबो आरोना